फरायसालिनि फरा फारियाव गथ'फोरनो बेंकिं बेंकिंनि खामानि बाहायनाय बा बेंकिंनि माखासे खोथा थानाय फरा फारिखौ आङो गोनांथि होननानै सानो मानोना बेफोरबादि फरा फारि जुदि थायोबा गथ'फोरा गियान मोनगोन बेंकिंआ मा माबोरै बेंकिं खालामनांगौ माबोरै गावनि रांखौ दोनथुमनांगौ माबोरै बाहायनांगौ आमफ्राय रां दोनथुमनायनि मा रां दोनथुमनायजों मा लाब जागोन बा माबायदि जोङो रांखौ बाहायनांगौ बेफोरबादिनि फारसे गियान मोनगोन आरो लोगोसे बिसोरो गथ'फोरा जुदि गावसिनि इयुनाव जुदि गावसोरो बेंकिंनि फरिखा होनोबा बेंकिंनि लाइनाव जुदि थांनोबा बेंकनि खामानि मावनो थाखाय थांनोबा बे बेंकिंनि फरा फारिया जोबोत खामानि होगोन बा जोबोत मोजां जागोन होननानै आं सानो